ہمارے علاقے کوسی علاقہ جو ہے یہاں پہ سڑکیں بہت تنگ ہوتی ہے ٹوٹی فوٹی اور بہت سارے ایسے ڈھانچے ہوتے ہیں سڑک کے جو لائٹیں کم ہوتی ہے اور سرکاری بسیں نہیں ہوتی سہولت کے اعتبار سے جو شہروں میں دیکھا جاتا عام طور پر محلہ کلینک وہ نہیں ہوتا بہار کوسی علاقے میں ہم لوگوں کو اس چیز کی بہت دشواری ہوتی ہے ہم لوگوں کو خاص طور پر بہار میں سڑکیں بہت تنگ اور ٹوٹی فوٹی ہوتی ہے بھرشٹاچار بہت زیادہ ہوتا ہے بہاروں میں اس طرح سے بہت سی سہولت ایسی لائٹیں وغیرہ کا سویدھا سڑکوں پہ یا قصبوں کا سفر ایسا ہی ہوتا ہے بہت کم سویدھا میسر ہو پاتا ہے جس سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگ بہار کے علاقے میں کوسی کھگریا ضلع کے علاقے میں بہت سارے سیلابی علاقے ہیں یہاں پر بچوں کو اسکول وغیرہ جانے میں دشواریاں پیش آتی ہے اور بچے بھی بارس کے سمے میں سرکیں جو ٹوٹی فوٹی ہوتی ہے اس سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم لوگوں کو سرکاری بسیں یا ہاسپیٹل نہیں ہونے کے کارن بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے